औ अके अके अके क'कराझारनि ना औ औ आङो थ' दा औ आंनो थ' मैगं थागं आ दा नांगौ नांगौ दा नोंथांनाव मा मा मैगं दङ ओरैनो औ ट'मेट' फोर दङ ना गैया फोरला फोर दं ना गैया होनदों मोनलाय आं खोना स्लाबाङासै फोरलाबो दङ ना आस्सा मैगंखौथ' आंनो माबा नांगौमोन आलु सेर नै आमफ्राय फोरला नांगौमोन सेर से आमफ्राय दा खोथाया जाहैबाय मानि जोंहाथ' फेमिलिआव माबा नालाय मानि ओर्गेनिक जागौमोन आरो ओर्गेनिक दं ना गैया नोंथां नाव मानि फोरलाया न'नि जानांगोन औ औ आस्सा आस्सा आस्सा जोबोद मोजां बिदिबाथ होनबालाय आं नोंथाङा हम दिलिभारि खालामनो हागोन नामा अके औ औ दे अके नों चार्ज फोरनि थाखाय जेबो सिनथा खालाम नाङा मानो होनो बा मानि आंहा दा समनि बेराद आंखाल आङो नैबे माबानि इउ एन नि ओरै अप्प'जिट साइड आवहाय मोनसे दखान फिसा दङ ना ट्रेकटर फानग्रा मोनसे दङ ना बे खाथिआवनो थायो आं नोंथाङा जेबो सिनथा खालाम नाङा फैसा खौ नोंथाङा आंनो आलु सेर ब्रै फोरला सेर नै सुनानै पैकिंग खालामनानै बेसेबां हायो एसेबां थाब दैथाय हरबानो जाबाय आरो आं देलिभारि चार्ज खौ सिनथा खालाम नाङा आं फैसा खौ नोंथांनो अनलाइनल' हरनो हागोन आरो जुदि केस नांगौब्ला होफैग्रा बिथांनो हरनो हागोन दे अके अके दे थेंक इउ थेंक इउ गोजोननाय थाबाय दे नोंथां अके दे होनबा ना बाय